पानिके ज़रूरी तऽ सभके ज़िंदगीमे छै बिना पानिके किओ रहिए नहि सकैए तहन सभसँ बेसी ज़रूरी छै माछके किया तऽ माछके कहै छै जे ओ एक्को मिनट ओ पानिके बाहर नहि रहतै तकर बाद हमसभ जे मिथिलामे खेती करै छिए मखानके ओहोमे पानि चाही हमरा शरीरमे ई गरमीमे पानि चाही जानवर जतेक छै तकरा पानि चाही तहन कहले गेल छै जल ही जीवन है बिना जलके जीवने नहि बरदक यदि अहाँ पानी नहि पिएबै तऽ ओ कनिए देर हर बहतै फेर ओकरा जे छै ओ बैसि रहतै ओकरा देहमे एनर्जी रहबे नहि करतै तऽ ओ केना हर बहतै ताहि दुआरे जल जे छै पानि जे छै से सभके लिए ज़रूरी छै बिना पानिके किओ नहि रहि सकैए चाहे जे भी जकरामे भी प्राण छै ओकरा पानि सजीव वस्तुके सभके पानि चाही गाछमे एकरा प्रचण्ड रौदमे सभटा गाछसभ सुखाए छै बिना पानिके किछु नहि रहि सकैए पानि सभके चाही पानि एहन ज़रूरी छै की कही बिना पानिके कोनो बाते नहि भऽ सकैए आ पानि ख़ाली ई गरमीमे पानिके तऽ ज़रूरी छै आओर की ज़रूरी हेतै तेँ ने कहल गेलै बिना पानिके बरद नहि आ बिना आनिके मरद नहि जै बरदके पानि नहि भेटए ओ बरद कोनो बरद भेलै गाय मालक एखन दू बेर तीन बेरक पानि पिआबिऔ बरद कहै छै से रौदमे नओ बजेसँ पहिने हर जोतिक ओकरा कम्प्लीट कऽ लिऔ ओकरा ओहुमे ओकरा तुरन्त जोतिकऽ पानि पिआबिऔ ओकर बाद जे छै से जानवर कहि सकै छिए जेकरा महीस कहै छिए अपनसभ ओकरा जे छै जा पानिमे नहि रहै देबै दुइओ घण्टा तीन घण्टा तेँ तक ओकरा हेबे नहि करतै गरमी कारी मालक आओर गरमी लागै छै बरद कहै छै बरदके मनुषके कुकुर बिलाइ जतेक भी जानवला वस्तु मने सजीव वस्तु सभके जे छै से जल अत्यन्त आवश्यक छै बिना जलके कोनो बाते नहि छै जल ही जीवन है इएह कहल गेलै हँ